मेरी जेह्ड़ी लिखत ओह् दुए राईटरें कोला इस करियै अलग ऐ कि मेरी जिन्दगी दे जेह्ड़े अनुभव न ओह् बक्खरे न ते हर राईटर जेह्ड़ा होंदा ऐ ओह् अपनी जिन्दगी दे अनुभवें गी गै अपनी लेखनी च जगह् दिंदा ऐ ते सारें दे अनुभव अलग अलग होंदे न इस करियै मेरे बी अनुभव अलग न ते में ते मेरे जेह्ड़े लिखने दे बिशे न ओह् बी बाकी राईटरें कोला अलग होई सकदे न बिशे इक्को होंदा पर लिखने दा तरीका ते उस्सी शब्दें च ढालने चा दा जेह्ड़ा चज्झ होंदा ऐ ओह् अलग अलग होंदा अपने लेखन च में जेह्ड़ी चीज सुधारना चांह्दा ओह् ऐ कि में मता लम्बा निं लिखी सकदा ते में मेरी जेह्ड़ी लम्बाई ऐ मेरे लिखन दी ओह् घट्ट ऐ ओह् मीं सुधारनी ऐ